हेल' औ आदा नोंसिनि क'क्राझाराव माबाफोर खामानि मोनगोन नामा ओरैनो मा बायदि

ओरैनो बेसेबां होयो माबाखौ सेलारिखौ बेथनखौ अ आरो बिनि ओं बिनि बिनि बायह्रा बिनि बायह्रा आरो गैया नामा बेलेग ओरैनो ओरैनोथ मैगंफोर फाननाय फोरा दा माब्रै सोलियो टाउन एरियाआव क'क्राझार एरियाआव औ

औ औ औ दे दे

दे दे दे दे होनबा दे होनबा औ दे